जय झूलेलाल मूंखे आर पी जी ऐं स्ट्रैटजी वारी गेमियूं पसंदि आहिनि जीअं की क्रिकेट कबडी क्लैश ऑफ क्लेन्स क्लैश रॉयल पबजी चैस पूल स्नूकर फ्री फायर ई स्पोट्स स्ट्रैटजी वारी गेमियुनि में दिमाग़ु हलाइणो पवंदो आहे दिमाग़ु हलाइणु वारी गेम्स जंहिंमें असांजो दिमाग़ु तेज़ु थींदो आहे दिमाग हलाइणु वारी गेम में साम्हूं वारे खे टैकल कीअं करणो हराइणो कीअं उनजी कमज़ोरी छा आहे उनजो सुठो पक्ष छा आहे दिमाग़ु वारी गेम सां मुंहिंजो स्ट्रैस लैस थींदो स्ट्रेस लैस थींदो आहे स्ट्रैटजी वारी गेम में अगरि सही तरीक़े सां असां स्ट्रैटजी ठाही त असां उनखे हराए सघंदा आहियूं स्ट्रैटजी वारी गेम में साम्हूं वारे खे टेक्नीकली ऐं फिज़िकली असांखे हराइणो हुजे त असांखे दिमाग़ु जो यूज़ करणो पवंदो आहे उनजे लाइ सई स्ट्रैटजी ठाहिणी पवंदी आहे उनखां असांजी खटण जी आवश्यकता वधी वेंदी आहे